आं मोजां मोननाय बिजाबनि मुङानो जाहैबाय एट'मिक हेबिट्स आरो बे बिजाबखौ लिरदोंमोन जेम्स क्लियार बे बिजाबाव स्टेप बाय स्टेप जोङो गावनि गाज्रि आखु आखल आखुखौ जोङो माबायदि नागारनो हागोन गाज्रि हेबिट्सखौ जों माबायदि नागारनो हागोन आरो जोंनि मोजां हेबिट्सखौ जोङो माबायदि जोङो आंगो खालामनो हागोन बिनि बे बिखयनो रायज्लायदों बे बिजाबनिफ्राय आङो सोलोंनो हादोंदि से जौखोन्दो जोङो गावखौनो फोसाबनो हायोब्ला जोङो बोसोरसेनि गेजेराव जोङो बुहुद माने गावखौनो जोङो साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो जोङो गावनि देहानि फारसेबो जोङो हेबिट्सखौ जोङो इमप्रुभ खालामनानै देहाखौ जोङो थाजिम खालामफिननो हायो दा बेयाव मोनब्रै स्टेपनि बाथ्रा बुंदों गिबि स्टेपानो जाहैबाय जोङो जि हेबिट जोङो नाजावनो नागिरदों जोङो बे हेबिट्सखौ जोङो मोजां मोनग्रोनांगोन बिनिफ्राय बे हेबिट्सखो जोङो सेकेन्ड स्टेपाव ओरैबायदि माने समायना खालामनांगोन जे माने जोङो बेखौ खालामाब्लानो जोङो थानो हायि बिदि खालामनांगोन बिनिफ्राय बे हेबिट्सखौनो जोङो मा खालामनांगोन थाम स्टेपाव इजि खालामनांगोन जोङो बे हेबिट्सखौ आरो लास्टआव ब्रैथियाव जाहैबाय जोङो बे हेबिट्सखौ गोजोननाय बायदियै जोङो खालामनांगोन जों माने गोजोननाय मोननांगोन बे हेबिट्सनिफ्राय गोजोन होनांगोन जों गावखौनो दा बिदिनो जोङो उल्थायै जोङो जोंनि गाज्रि हेबिटखोबो जोङो अवान पारसेन्टकरि जोङो खमायलांनो हायोब्ला जोङो गावनि जेसेबांखिनि जोंहा नेगेटिभ पयेन्ट्स दङ एबा जाय जाय हेबिट्सफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा बेफोरखौ जोङो नागारलांनो हागोन आरो बे बेनिफ्रायनो जोङो सासे साबसिन हामसिन समाजनि सोद्रोमा जानानै जोङो ओंखारबोनो हागोन